ملک میں دستیاب اسپتالوں اور طبی خدمات کے بارے میں میری رائے تو یہ ہے کہ الحمد اللہ ہمارے دیش ہندوستان میں بہت سارے اچھے سے اچھے ہاسپٹلس بھی ہیں جیسے اپولو ایمس وغیرہ وغیرہ دلی اور ممبئی میں اور رہی بات ہم بہار واسیوں کے لیے تو اس میں بھی ہاسپٹلس اچھے سے اچھے بھی ہیں اور دیکھا جائے تو سرکاری ہاسپٹلس جتنے ہیں تو اب جا کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمیاں دور ہوئی ہیں ورنہ پہلے بہت ساری کمیاں تھیں جو گھر سے مریض نکلتے تھے تو راستے پر جاتے ہی جاتے اپنا دم توڑ دیتے تھے کبھی سڑک کے خراب ہونے کی وجہ سے کبھی ہسپتال میں کمیوں کی وجہ سے اور کبھی ڈاکٹرس کی لاپرواہی کی وجہ سے چونکہ سہولیات کم فراہم ہوتی تھی اس وجہ سے ایسا ہوتا تھا لیکن اب جو ہے سرکاری ہاسپٹلس میں یہ ساری چیزیں جو کمیاں تھیں اس کمی کو پوری کی جا رہی ہے اور پرائیوٹس کے بارے میں جہاں تک بات کی جائے تو پرائیوٹس ہاسپٹل میں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ غریب انسان اپنی بیماری کو تو چھوڑیے اپنی پیسوں کے ہی چکر میں ان کی جان چلی جاتی تھی اور رہی بات کہ جو ہے سستی ہے کہ مہنگی ہے تو اس میں میری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہو یا امیر ہو اگر ہاسپٹل میں وہ علاج کے لیے گیا ہے تو اگر اس کو اچھی صحت مندی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر اس کو صحت نہیں مل پاتی ہے ان کی طبیعت میں کچھ بھی افاقہ نہیں ہو پاتا ہے یا یا وہ انتقال ہی کر جاتا ہے تو ہاسپٹل چاہے وہ پرائیوٹ ہو یا سرکاری ہو میری رائے یہ ہے کہ اس کے جتنے علاج میں خرچ ہو چکے ہوں وہ سارے خرچ واپس کریں وہ یا پھر خرچ لیں ہی نہیں دوسری بات یہ رہی کہ کووڈ بحران میں میرا تجربہ کیا رہا تو کووڈ بحران میں تجربہ تو یہ رہا کہ بہت ساری جانیں گئیں لیکن اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے دیش میں ڈاکٹر کی کمی تو نہیں ہے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں لیکن اپنے دیش میں اتنا ترقی ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کے ڈاکٹرز ہمارے یہاں ہی رہے باہر نہ جائے تاکہ ہمارے یہاں کے اگر کسی طرح کا کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اچھی طریقے سے جو ہے اس بیماری کی توڑ پیدا کر سکے اور توڑ پیدا کرنے والے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن یہاں ان ڈاکٹروں کو بھی اتنی سہولیات اور اتنا مطلب چیزیں نہیں حاصل ہو پاتی ہے کہ جو ہے وہ تمام چیزوں پر کام کر سکے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ یہاں کے جو ڈاکٹرس یہ غریب سے غریب طبقے کے بھی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دماغ تو خوب چلتا ہے ان کو ڈاکٹری پڑھائی میں بھی خوب اچھا لگتا ہے اور دیکھا جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن بھی سکتا ہے لیکن کبھی غریبی کی وجہ سے تو کبھی کسی وجہ سے وہ ڈاکٹرس کی پڑھائی نہیں پڑھ پاتے جس کی بنا پر جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھوں سے اچھے سے اچھے ڈاکٹرس نکل جاتے ہیں اس لیے میری رائے یہ ہے کہ غریب سے غریب طبقے کو بھی دیکھا جائے اور جو بھی طلبا ہوں ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے والے ان کو ان کے اوپر خاص طور سے توجہ رکھی جائے کہ کسی طرح سے نکلے تاکہ ہمارے غریبوں کا سہارا بن سکے اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات کی جائے صحت کی بہتر دیکھ بھال تو صحت کے لیے بہتر دیکھ بھال کے لیے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ انسان ایک تو خود اس کے اوپر توجہ رکھے اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری ڈاکٹرس جتنے بھی ہیں سرکار کو چاہیے کہ اپنے سرکاری ڈاکٹرس کو مہینے نہیں تو دو مہینے کم از کم چھ مہینے میں وہ تمام گئے گزرے گاؤں میں جا کر کے جائزہ لے اور جو بیچارے بوڑھے ماں اور باپ جو پڑے رہتے ہیں بستر پر جو ان کے جو ہے بال بچے بھی دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو خود سے لے جا کر ایڈمٹ کریں اور سرکار اپنی طرف سے جو ہے اس کے مفت میں علاج کرے یہ میری رائے ہے